جی میں تو نہیں کبھی گیا ریس وغیرہ میں نہیں لیا لیکن ہماری جو بچّہ جو پڑھتا ہے اسکول میں وہ اسکول والے کرواتا تھا اور ایک بار پروگرام میں ہم کو جانا ہوا پندرہ اگست کا پروگرام تھا تو اس میں کھیل کود کا رکھا تھا پروگرام تو ہم بھی گئے تو بچّہ جو دوڑ لگایا تو ہمارا بچہ سیکنڈ پوزیشن میں آیا اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی تو اس میں اسکول والوں نے پان سو روپے انعام بھی دیا اور اس نے ایک کوچ بھی وہیں پہ ایک تھا تو وہی سکھاتا ہے اسکول والوں نے رکھ رکھا ہے کوچ تو وہی ان کو سکھاتا بھی ہے ہاں تو اس سے ہے تو ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا لڑکا ہم نہیں کر پائے ہم دوڑ ہم کبھی حصّہ نہیں لیے لیکن یہ ہے کہ ہمارا بیٹا حصّہ بھی لیا اور اچّھے پوزیشن بھی لایا دوسرے نمبر آیا سیکنڈ آیا تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور ہمارا بچّہ آگے بڑھے ترقّی کرے